दाखालि सियार बायदोंमोन आं बिराथ मोजां जिरायनो बिराथ गोबाव गोबाव जिरायनो हायो सिनस्रिबो साया जेबो साया बिराथ मोजां गोरा गोराथारबो आथिंफ्राबो मोजाङानो बायबा बायनो हागोन बिराथ मोजां